मैम नमस्ते हाँ मैम गुड मॉर्निंग अरे हाँ यहाँ हमरे पास दवाई बहुत सारी हैं हम दवाई बेचना चाहते हैं तो उसके बारे में आपसे बात करनी थी हमें हमारा नाम प्रेमलता है और हमें जैसे एबुजैसिक वग़ैरह है कफ सीरप हैं उनका सेल करना था तो आप उसके बारे में बताइए हमें अच्छ हमारे पास हाँ हमारे पास हाँ हैं वो भी है लिक्विड वाली भी हैं आप बस बता दीजिए कितना आपको चहिए तो हम आपको स्टॉक दे देंगे उतना हाँ हाँ हाँ हम आपको सैंपल दिखा देंगे और आप देख लीजिएगा हाँ बिल्कुल मैम हाँ हम आपको सैंपल कफ सीरप और बुजेसिक का दिए दे रहे हैं आप ले लीजिए और फिर हमें बताइएगा हाँ हमारे पास ना नॉर्फ्लॉक्स वग़ैरह है और बुखार की है दवाई तो हमारे हाँ सौ एम जी की और मेर पास आई ड्रॉप भी हैं सिप्लॉक्स वगैरह तो अगर आप आई ड्रॉप चहिए तो आई ड्रॉप के लिए बताइएगा आप नहीं नहीं बच्चों के बच्चों के कान वान के लिए काम आती है कम एम जी की है मेरे पास ठीक है मैम हमने आपको बताया है आप देखिएगा फिर हम आप से बताते हैं ठीक है मैम नमस्ते